आइयो बिहारमे अनेक संस्कृति पर्व मनायल जाइ छै जिसमे सामा चकेवा के पाबनि पर्व मिलै छै लक्ष्मी पूजा दुर्गा पूजा विश्वकर्मा पूजा ई सब पाबनि धर्म छलै आओर यहाँके संस्कृति भी बहुत निमन छलै जिसमे हमारे यहाँ कि लड़कियो लोग सामा चकेवा खेलै छै जो छठ पबनीके अपेक्षामे खेलै छै छठ पबनीके पूर्णिमाके बेर ने उसका भसायल जाइ छै लक्ष्मी पूजा भी दीपावली भी मनाबै छियै हमसब आओर इहा दीप उप जलबै छियै इहाके पाबनि बहुत अच्छा लगै छै हमारे यहाँके मुस्लिम लोग भी यहाँके पाबनि अथीमे उ सबकुछ उ अपना अपना धर्ममे मनबै छै धार्मिक अपेक्षामे यहाँके खेलोमे हम लोगिन हमसब ने बहुत अच्छे से धर्म मनाबै छियै